हाँ मेरे क्षेत्र में विशिष्ट तरीके से बुनाई सिलाई होती है जिसमें महिलाएँ अनोखी तकनीकों का उपयोग करके घरों में पुराने कपड़ों से आसन बनाती हैं जिनका उपयोग हम घरों में करते हैं और हमारे पारम्परिक पोशाक बनाने की भी उन्होंने कोशिश की है जिसमें महिलाएँ पुराने कपड़ों के माध्यम से बच्चों के लिए बहुत अच्छी पोशाक बनाती हैं जिसमें वो बहुत अनूठी तकनीकों का उपयोग करती हैं और अच्छा अच्छे डिजाइनों के माधयम से बच्चों के लिए कपड़े बनाती हैं